पढ़ल पढ़ल लिखलके बहुत आजकल महत्व छै पढ़ाइ लिखाइके जादा संस्कार रहलासँ बढ़िआँ छै पहिले लोक पढ़य नहि रहय पढ़य नहि रहय तऽ एतेक नौकरी नहि रहय हमरा सबके ओहिना हमरा सबसँ पहिले अपन खेती गृहस्थी केनाहु केनाहुके जीवन व्यतीत होइत रहय आब धीरे धीरे पढ़ाइके जादा महत्व भेल जाइ छै पढ़लक लिखलक जे हम पढ़ल रहबय तऽ शिक्षित हम छियै तऽ हम बाल बच्चाके शिक्षा देबय आगू बढ़ेबय हमर बाल बच्चा पढ़तइ पढ़ि लिखिके आगू बढ़तय तब नौकरियो चाकरी कऽ सकय छै नहि होतय तऽ बालो बच्चाके बना सकय छै तऽ बालो बच्चा ओकर आगू बनतय पढ़तय तऽ उहो ओकरो बाल बच्चा बनि सकय छै आगू जब तक हम अपना बच्चाके शिक्षा नहि देबय तऽ उ अपना बच्चाके कहाँसँ दऽ सकय छै उ शिक्षित होतय तखने पढ़ाइ आगू बढ़ि सकय छै तऽ पहिले लोक नहि रहय आब एखन हमही पढ़लियै हमर पुतोहूवे पढ़ल छथिन या बेटिये हमर पढ़ल छथिन तऽ पढ़य छथिन तऽ सरकार रङ्ग बिरङ्गके हैया आँगन बाड़ीके शिक्षा मास्टरीके शिक्षा नर्स बनय लए कतना रङ्गके लोने दै छथिन जे हैया लोन ले पढ़ाइ लिखाइ करऽ तऽ आजकलके तऽ बालो बच्चा बनि रहल हन पढ़ि रहल हन नौकरिये करइए हर रङ्गके लड़की आओर लड़िकामे कोइ अन्तरे नहि छै हम चाहे बेटीके पढ़ैयै या बेटाके पढ़ैयै दोनोमे तऽ हम अन्तर नहि कऽ सकय छियै कोइ दिक्कतो नहि छै जे हम बेटीके कम खर्चा करबय आओर बेटाके जादा करबय ई आब पहिला कानून रहय लेकिन आब तऽ नहि छै आब तऽ बराबर चलि रहलय हन जते हम बेटीके बेटाके पढ़ेबय ओतबे हम बेटियोके पढ़बयके कोशिश करबय आओर पढ़ा लिखाके दोनोके नौकरी चाकरी जहाँ तक सरकार हर रङ्गके सुविधा दै लए तैयारे छथिन हर रङ्गके नौकरी दै लए तैयारे छथिन तऽ बाल बच्चा हमर तऽ बनबे करतइ आओर बनलै तऽ ओकर नसीब बनलै यदि हमर बेटा बनि गेलय उ बाल बच्चाके बनेतइ आओर बनलइ ओ बाल बच्चा ओकर बनतइ पढ़तइ लिखतइ नौकरी करतइ तऽ ओकर काबिल बनतइ तऽ बनतइ तऽ हमर घरके संस्कार बदललै बनि सकय छै जिनका घरमे नहि शिक्षित परिवार छनि औरत नहि पढ़ल छथिन हुनकर बाल बच्चा जरूर छनि जे बिगड़बे करय छनि हुनकर नहि बनतनि नहि बनि सकय छनि पढ़ल लिखल आदमीके बालो बच्चा बनि सकय छै आगू भी चलिके परिवार अच्छा ढङ्गसँ चलि सकय छै आओर जिनका मूर्ख पकड़ा गेलखिन मूर्खके मूर्खे तरहसँ गुजारा जा सकय छै नहि होइ छै आओर दुःख सुख तऽ दुनिआमे सब भाय छथिन दुःख सुख तऽ भोगैएके पड़तै ने लेकिन सुखसँ जिन्दगी आओर दुःखसँ जिंदगी दोनोमे तऽ अन्तर छै ने जब हम शिक्षित भऽ जेबय तऽ हमरा बहुत रङ्गके सुविधा छै आओर नहि भेलियै तऽ घर बिगड़तै घर बिगड़ि गेलै आओर बिगड़लै तऽ की कयल जेतइ नौकरीके बाते दोसर होइ छै नौकरीवला घरके हाले दोसर होइ छै आओर जिनका घरमे नहि छनि तिनका गृहस्थीके हाले दोसर भऽ जाइ छै

अहि दुआरे लोक जीवनमे शिक्षाके जरूरत छै जे हँ हम शिक्षा देब अपनो शिक्षित रहब आगू बालो बच्चाके शिक्षित बनेबय तब बनय आओर बाल बच्चा बनय आओर नहि बनय ओ तऽ भगवान हाथके अख्तियार छै लेकिन कोशिश अपना भरि लोक करय छै जे हँ हमर बाल बच्चा बनय आओर भगवानके खुशी जे करथिन